पन्नास हजार पांचशे णव्याणव धा हजार सयशें सत्तर णव लाख वीस हजार दोनशे सोळा पांच लाख सत्तर हजार आठशे पंदरा स हजार तिनशे पंचाण्णव